हा मुंहिंजो पंहिंजो प्रिटिंग जो कारोबार आहे मां पहले घणा ई कम कया पर प्रिटिंग जे क्षेत्र में मूंखे वधीक मज़ो आयो ऐं तइ कयो त हिन ई बिजनिस खे अॻिते वधाईंदुसि प्रिटिंग लाइन में मूंखे अॻिते वधण जी तमन्ना आहे ऐं मां चङी महिनत कंदो आहियां हाणे मुंहिंजो अभ्यास थी वियो आहे पर अञा बि सिखण जी चाहना आहे इन लाइ बैक़ पारां मदद मिली सघे थी जीअं प्रिटिंग मशीन लाइ लोन वग़ैरह पर मां घटि में घटि लोन वठण जी कंदो आहियां